भोपाल ज़िले में शिक्षा रोज़गार और सामाजिक स्थिति के मामले में महिलाओं के सामने बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं अलग अलग समय में अलग अलग चुनौतियों का सामना उनको करना पड़ता है जैसे अगर मान लीजिए शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो आज के समय में लड़कों को ज़्यादा शिक्षा दी जाती है क्योंकि लड़कियों का एक तरीक़े से ये सोचना हो जाता है कि इनको कहीं जॉब नहीं करना हैं इनको घर में रेह कर चूल्हा चौका करना है तो इस तरीक़े की अपने समाज में जो हैं भ्रांतियाँ फैली हुई हैं रोज़गार में भी इनको क्या है लड़कियों को अगर जैसे कहीं जाते हैं तो इनको कम सैलरी दी जाती है या इनको आगे रेह कर नहीं पीछे काम दिया जाता है और अगर जैसे मान लीजिए कहीं होटल वग़ैरह में इनको रिसेप्शनिस्ट की या फिर किसी बड़ी कंपनी में रिसेप्शन पर अगर लड़कियों को बिठाया जाता है तो इनको कलर के मामले में भी आगे पीछे रखा जाता है क्योंकि कोई नहीं चाहता कि उनके रिसेप्शन पर कोई कम रंग की या सांवली लड़की को वो रखें तो ऐसी कई सारी भ्रांतियाँ हमारे समाज में आज के समाज में फैली हुईं हैं जिन पर हमें ग़ौर करने की ज़रूरत है